हैलो आं जी में बैट खरीदना ऐ शैल होना चाहिदा जेह्दे ई लकड़ी लकड़ी शैल होना चाहिदी ऐ केह् केह् रेट ऐ अच्छा जेह्ड़ा शैल ऐ दस्सी ओड़ो चलो कोई पंदरां सौ तगर एह् अस रौह्न्ने आं सांबा ते लकड़ी केह्ड़ी केह्ड़ी लग्गी दी ऐ अच्छा ठीक ऐ चलो ठीक ऐ ठीक ऐ